वैसे तो मेरे पास कई तस्वीरें हैं जो घरों पर लगी हुई है काँच के अंदर मढ़वा कर उनको यादगिरी स्वरूप रखा है कुछ शादी की जो है फोटो एल्बम बनवा रखी है ताकि वो यादगिरी कुछ लोग हमारे बीच से उम्र अधिक होने से चले जाते हैं अकाल मृत्यु के काल में समा जाते हैं ओर उनकी यादें उस फोटो के माध्यम से हमें जब भी एल्बम खोल के देखते हैं तो हमें याद आ जाती है उनके साथ बिताए हुए पल और कुछ हो या अभी जो कहीं शादी में गए तो हम मोबाइल के द्वारा भी उनकी फोटो खींच लेते तो वो भी हमारे लिए यादगार का एक पल होता है कुछ हमारे जो परिवार के लोग है वो भी हमसे चले जाते हैं तो हम उनकी तस्वीर भी घर में बना कर रख लेते हैं जब उनकी तिथि आती है मृत्युतिथि तो हम भाव विभोर हो जाते हैं कि आज हमारे बीच होते तो हमें बहुत अच्छा लगता लेकिन इस फोटो के माध्यम से वो यादगिरी करके हम जो है फूल माला अर्पित करके उनको याद कर लेते हैं और भूलने की कोशिश करते हें लेकिन ये तस्वीर हमें बार बार उनकी याद घर में सामने दिख उन तस्वीर होने के कारण याद आती रहती है इसलिए हमारे मोबाइल के फोटो के बजाए वो तस्वीरें हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होती है क्योंकि मोबाइल में तो हो सकता है डाटा अधिक होने से हम उनको डिलीट भी कर देते हैं तो वो हमारे चिर स्मृति बन जाती है जो हमारे घरों पर रखी तस्वीरे होती हैं और जो मोबाइल में रखे फोटो होते हैं वो भी हमारे लिए लंबे समय के लिए एक यादगार के पल हो जाते हैं और हमारी याद में बने रहते हैं ऐसे ही